साढ़े एरिए बिच्च जेह्ड़ी डिजाईनिंग ऐ एह् बड़ी शैल होंदी ऐ लोक सूटें उप्पर डिजाईन करदे न ते लोग उसी बडा ज्यादा पसंद करदे ते साढ़ै फिल्म जेह्ड़ियां न एह् बी साढ़े एरिए च बड़ियां अच्छियां जेह्ड़ियां न बनाई जांदियां फैशन होई गेआ एडवरटाइज़िंग जेह्डियां न एह् बी बड़े अच्छे कन्नै पूरे मैह्नत कन्नै बनांदे न लोग ते इसगी बाकी स्टेट आह्ले जेह्ड़े न ओह् बड़ा पसंद करदे न ते एह्दा अच्छा असर पौंदा कि लोक जेह्डे़ न उसी पसंद करदे ते उसी खरीदते ते साढे़ आर्ट एंड क्राफ्ट जेह्डे़ न इं'दा बडा'ई अच्छा जेहड़ा ऐ ओह् प्रभाव पौंदा